वर्तमानमे हम फेसबुकके व्यवहार करै छी आ फेसबुकके माध्यमसँ मोनक बात एक दोसर गोटे कऽ जे कहऽ लेल पहिने मोबाइलके काज रहै ओ आब वर्तमानमे किछुए समयमे एक दोसरके अहाँ पठाए दै छियै हमहूँ पठाए दै छियै मोनोके बात होइ छै लोगोके बातकेँ हम बुझै छी आ एहिमे हमरा ई लागैया जे हर चीजके दू टा पहलू होइ छै एक टा होइ छै अधलाह एक टा होइ छै नीक तऽ नीकके निर्माण तऽ नीके के वास्ते होइ छै कोनो चीजके आ नीक काज करना चाही लेकिन एकर दुरुपयोगो करै छै तऽ दुरुपयोग करबासँ हमरा कोनो लेनदेन नहि यऽ एहि दुआरे नहि यऽ जे हमरा जतबा जरुरी यऽ ततबा से हम काज करब आ करै छी हमरा ई बहुत उपयुक्त लागैया समयके हिसाबसँ दुनिऑंसँ हम एक सेकंड मे जुड़ि जाइ छी देश विदेश सगरे हमरा सब सबके एहि फेसबुकके माध्यम से हम सभक दुआर पर चौकठि पर ठाढ भऽ जाय छी आ दुनू आमने सामने गप कऽ लै छी अइसँ पैघ उपलब्धि की भऽ सकैय